ओ खब'रा मोजांलै ए आसामाव बाङालि अस'मिया बर' हिन्दी बबे भाषाया रासिन सोलियो माने बर्त'मान बर'नि गेजेराव बर' रावआ सोलियो बाजाराव थाङोबा हारसा रावआ सोलियो अस'मिया राव बर'जों बर'ल'बासो बर'आ सोलिबाय गुबुन जाथियाथ' बांसिन अस'मिया रावआसो देभेलप्त ना बर'नि रावआ बारा देभेलप्त नङा सोलियो गावजों गाव सोलियो हा हा माखासे बर' हिन्जावफ्रा फोरोंबाय गुबुन हारिफोरखौबो बायनाय फाननायाव फालांगियाव उम थिगैनो औ गुबुन हारिखौ फोरोंनो हायोबा मोजां बुंनांगौ फोरोंनांगौ ओरैनोथ' आसामआवथ' गैयाबाबो सरलिसथासो राव दङ खिन्थु सरलिसथा रावनि गेजेराव बांसिन अस'मियासो बांसिन सोलियो बर' अस'मिया बाङालि हिन्दी हिसाबाव हिन्दी सोलोंनांगौ बयबो हिन्दी सोलोंबा स्मार्टसिन जायो बाइहेरायाव थांनो हायो बाइजोआव खामानि मावनो हायो इंग्लिस सोलोंबाबो इंग्लिस रोंबाबो अल वार्लडआव मावनो हायो इंग्लिस सोलोंबाबो अल वार्लडआव खामानि मावनो हायो बिजिनेस फालांगि मावनो हायो औ